ضلع ناسک میں بہت سی ایسی مینوفیکچرنگ فیکٹریاں ہیں جیسے کہ مینوفیکچرنگ لمٹیڈ ملس انڈیا اشوکا بلڈ اور بہت ساری ہیں جو کہ ناسک ضلع میں صنعتیں اور معاشی ڈرائیور زراعت مینوفیکچرنگ سروس کی سروسز اویلیبل ہیں یہ ضلع میں بہت سی فیکٹریاں ہیں جیسے کہ مینوفیکچرنگ کے لیے بہت ساری میڈیکلس کی فیکٹریاں وغیرہ بھی ہیں اور بہت سارے پروڈکٹ کی فیکٹریز وغیرہ ہے جو کہ وہ ناسک ضلع میں ہیں جیسے کہ کھیتی باڑی وغیرہ کے جو ہوتے ہیں جو بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے ان کی صنعتیں مہاراشٹر میں زیادہ ہے ان لوگوں کی کھیتی باڑی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا فیکٹریوں کا بھی فیکٹریوں بھی اویلیبل ہو گئی ہے جو کہ بڑی آسانی سے کوئی بھی چیزیں ہمیں سستی فراہم ہو جاتی ہے اور بل کوائلٹی بھی بہت بڑھیا ہوتی ہے اگر کوئی وغیرہ ڈیفیکٹیو پیس وغیرہ یا نکل جاتا ہے یا کچھ غلط پیس آ جاتا ہے تو جگہ پر چینج کر کے ان سب چیزوں کا بھی کیا جاتا ہے اور ان سب چیزوں کی جیسے مین فیکٹری وغیرہ ہونے کی وجہ سے بہت سے یہاں جو ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں جن کو کام نہیں ہوتا ان کو فیکٹری وغیرہ سب ہائر کرتی ہے ان کو ایک جاب دیتی ہے جو کہ ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانے میں ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت سارے ڈرائیوروں کو جاب بھی دیتی ہے جو کہ فیکٹری وغیرہ کی وجہ سے جو جن کے گھر بار بھی بہت کمانے کے لیے ایک ہی آدمی ہوتا تھا ان کا پاس کام نہیں ہوتا تھا ایسے بندوں کا ہائر کر کے انہیں ڈرائیونگ کا کام دے کر انہیں لائسنس وغیرہ دے کر اور بہت ساری سہولیات ہوتی ہے جیسے کہ تہوار وغیرہ پر بہت سارے بونس وغیرہ بھی دیتی ہے جیسے جس سے ڈرائیور وغیرہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس تہوار وغیرہ پر خرچے زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت سارے بونس وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچاتے ہیں جو کہ کم وقتوں میں بھی ڈلیوری فاسٹ ڈلیوری بھی کی جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جیسے مینوفیکچرنگ ضلع ناسک میں کی جاتی ہے